جی ویلڈر والے سے بات ہو رہی ہے جی مجھے جو ہے نا اپنے نئے گھر کے لیے پائپ ویلڈنگ کا کام کرانا تھا سر میں دربھنگہ ضلع کے کسیشور استھان سے بول رہے ہیں جی تو ایک بار اگر نہیں آ سکتے ہیں تو سر ایک بار میرا گھر دیکھنے کے بعد آپ مجھے مطلب بتا دیجیے گا کہ کتنا خرچہ لگے گا اور کیا کیا ہوگا اس میں ایک بار دیکھ تو لیتے پھر بھی سر تھوڑا کوشش کر کے آتے تو اچھا رہتا تاکہ پھر نہیں مطلب کام نہیں کیجیے گا تو بس دیکھ لیجیے گا نا مطلب میرے میں بھی کتنا دن لگے گا یا کتنا خرچہ لگے گا کیا ہوگا کیا سامان لگے گا وہ بتا دیجیے گا تو ہم لے کے رکھیں گے دس بارہ دن لگے گا جی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا زیادہ کوشش کریے گا کہ مطلب جلدی وہاں کا کام ختم کر کے میرے بھی کام تھوڑا شروع کر دیجیے ہوں جی ہوں ہوں جی جی ٹھیک ہے تب شکریہ